اتر پردیش میں میڈیا عوام کو معاشرتی کردار اور ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام کر رہا ہے شفافیت احتساب شہری شرکت اور معاشراتی آگاہی کے فروغ کے لیے میڈیا کا کردار کلیدی ہے خود سے سیکھنے کا حوصلہ افزائی میڈیا تعلیمی پروگرامس اور دستاویزی فلموں کے ذریعے عوام کو مختلف موضوعات پر سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے جیسے کہ صحت قانون معاشرتی انصاف اور ٹکنالوجی آن لائن پلیٹ فارمس اور ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے عوام کو مختلف موضوعات پر خود سے تحقیق کرنے اور سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں جس سے عوام اپنی زندگی میں مزید بہتری لا سکتے ہیں انتخابی عمل میں شرکت ووٹ ڈالنے کی اہمیت میڈیا انتخابی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنے نمائندے خود منتخب کر سکیں اور جمہوریت میں فعال کردار ادا کر سکیں انتخابی معلومات انتخاب کے دوران میڈیا امیدواروں کے منشور اور پالیسیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے جس سے عوام بہتر فیصلے کر سکتے ہیں شفافیت اور احتساب کرپشن کے معاملات کو اجاگر کرنا میڈیا حکومت اور اداروں کی کارکردگی کو اجاگر کرتا ہے اور کسی بھی بدعنوانی یا بے ضابطگی کے معاملات کو عوام کے سامنے لاتا ہے جس سے عوام کو احتساب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے رپوسٹ اور انوسٹیکیشنس میڈیا عوام کو مختلف رپوٹس اور تحقیقات کے ذریعے اہم معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ عوام شفافیت کے اصولوں سے آگاہ ہو ملکی اور مقامی واقعات کی رپوٹنگ ملکی اور بین الاقوامی خبریں میڈیا ملکی اور بین الاقوامی خبروں کو عوام تک پہنچاتا ہے جس سے لوگ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے باخبر رہتے ہیں اور ان کے معاشراتی اثرات کا اندازہ لگاتے ہیں مقامی مسائل مقامی سطح پر پیش آنے والے مسائل اور واقعات کی رپوٹنگ کے ذریعے عوام کو ان کے آس پاس کے ماحول اور معاملات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے شہری شرکت اور بحث ٹاک شوز اور مباحثے میڈیا ٹاک شوز مباحثے اور پبلک فامس کے ذریعے عوام کو مختلف مسائل پر بحث میں شامل کرتا ہے جس سے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور معاشرتی مسائل کے حل میں حصہ لے سکتے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو مختلف مسائل پر براہ راست شرکت کا موقع ملتا ہے جہاں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور مختلف ایشوز پر عوامی دباؤ بڑھا سکتے ہیں اتر پردیش کا میڈیا ان تمام اقدامات کے ذریعے عوام کو باخبر رکھنے اور ان کے معاشرتی کردار کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے